चारि हज़ार ॿ सौ ॿटीह हिकु लखु वीह हज़ार चारि सौ पंज हज़ार पंज सौ टे लख चारि हज़ार टे सौ चालीह सौ